ہلو السلام علیکم کون بات کر رہے آپ

اچھا آپ کو کیا چاہیے کیلکولیٹر کون سی کمپنی کا ہونا آپ کو ہمارے پاس کئے قسم کے ہیں ہمارے پاس کیشو ہے اور سیمسنگ ہے اور اجنتا ہے کئی کمپنیوں کے آپ کو کون سی کمپنی کا چاہیے جی جی دیکھیے اس کا ریٹ تو ہزار روپئے ہے اور ہما پاس وہ فیسلیٹیز رہتے اس میں بہت ہزار روپئے میں آئیں گا دیکھیے کم تو نہیں ہوتا لیکن آپ کے لیے دیکھتی میں کوشش کرتی ہوں کچھ کم کرنے کی نو سو تک آپ کو دے دے سکتی ہوں میں کیوںکہ گارنٹی ایک سال کی ہے اس کو ایک سال کی گارنٹی ہے اور اس کے فائدے زیادہ ہے ہمارے پاس کا جو بھی پروڈکٹ آپ لیں گے نہ پھر آپ دوبارہ آئیں گے ہماری دکان کو ہاں اتنا گارنٹی کا مال بیچتے ہم لوگ گراہک ایک بار آنے کے بعد واپس نہیں جانا ایٹ ہینڈریڈ تک بولے تو نہیں ہوتا دیکھ کے میں ایٹ ففٹی تک دے دے سکتی پھر بھی آپ کو ایٹ ففٹی تک لگا کے دے دوں گی دیکھو آپ ایک بار لے کے جا کے دیکھو آپ اس کے بعد ہر بار ہر چیز لینے میرے دکان پہ آئیں گے آپ ہم بھی بہت دوسرے لوگ بھی دیتے لیکن کم رہتے اس میں فیسلیٹیز دھوکہ رہتا ہم گارنٹی کا مال بیچتے ہم ہمارے پاس ایک بار لے کے جا کے دیکھو آپ بھروسہ کر کے آپ فائدہ میں رہیں گے آپ نقصان نہیں ہوئیں گا آپ کا جی کیش میں آپ پیسہ دے سکتے کیش دیں گے نہیں آنلائن دیں گے آنلائن کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کیش دینا چاہے تو کیش دیجیے یا آنلائن دینا چاہے تو آنلائن پیمینٹ بھی کر سکتے آپ دو بھی فیسلٹیز ہے ہمارے پاس جو بھی آپ دینا چاہے دے سکتے مگر آپ کو ایٹ ففٹی تک آ جائیں گا سیمسنگ کا دے دوں گی میں آپ کو آپ کے لیے آپ ہمیشہ لیتے نا ہماری دکان پہ ہر بار لیتے اسی لیے آپ کے لیے میں اتنا کرا سکتی ہوں ساڑھے آٹھ سو تک کرا کے آپ کو دے دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ٹرائی اگین پھر ایک بار آئیے ہماری دکان کو نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہے اللہ حافظ